अधारताल से रानीताल जाना है ये भईया आप दे दीजियेगा ढाई सौ रुपए दे दीजिएगा तो फिर आप मैं आपको डायरेक्ट छोड़ दूंगा आप मेरे को तीन सौ रुपए दे दीजियेगा मैं आपको डायरेक्ट स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे छोड़ दूंगा आपको मेन स्टेशन जाना है या मदन महल के स्टेशन जाना है आपको जाना कहाँ पर है अच्छा बिल्कुल नहीं देखो आपको आपको रानीताल में भी काम है और आपको सिविल लाइन से एक बंदा भी उठाना हैं हैं ना तो सिविल लाइन से तो मेन स्टेशन पास पड़ेगा लेकिन फिर आपको रानीताल में भी काम है तो रानीताल तो दूर स्टेशन से दूर पड़ जाता है तो फिर कैसे आप करोगे आप बता दीजिए आपको आप बता दीजिए आपको छोड़ना कहाँ पर है रानीताल में छोड़ना है मदन महल स्टेशन में छोड़ना है या मेन स्टेशन में छोड़ना है या सिविल लाइन्स में छोड़ना है उस हिसाब से मैं आपको किराया बता देता हूँ

मेन स्टेशन पास पड़ेगा ठीक है जी आप मेरे को साढ़े तीन सौ दे देना मैं आपको पूरा सब कुछ करके दे दूँगा जहाँ जहाँ आप बोलोगे वहाँ ले जाया करो ठीक है ठीक है बैठिए